आ आ आ गूड गूड मॉनींग हॅलो हांव न्ही हांव न्ही बॉम्बेच्यान हांगा सॅटल जावपाक आयलां आनी अशी हांव हालीं कोलवा बीच हांगा थंय भोंवूंक गेल्ले कडेन काल म्हाका अकस्मात कलकलोंक लागलें कलकोलोंक लागलें बी पी वाडलो बी पी वाडलो सो दिसता बी पी वाडलो सो दिसता

आनी आनी मात्शी तकली हें जाता तकली दाम दुखले भशेन जाता मात्शी तकलेन आ मात्शें कलकल्ले भशेन जाता कलकल्ले भशेन जाता आ पिता ह्या दिसांनी उदक पिता बरें ब आनी मात्शे पांय मात्शे हे जाता पांय मात्शे दुखता पांय दुखतात पा ना केन्नाय दुखता केन्नाय मात्शें मात्शें दुखता दुखता हय दोन तरेच्यो गुळयो घेता एका सकाळीं एक सांजे दोन घेता प्रॅशराच्यो गुळयो काल सकाळीं घेतली राती मात्शी घेवं ना मात्शी हे केली आ आ आ अय

हय कोविडाचें वॅक्सीन बी घेतलां आनी कसले स्किमी आसा हांगा दिनदयाळाच्यो बी स्किमी आसा दिनदयाळाच्यो आ बरें चे केन्ना येवपाचें

हय तर जा कवी जक्शन सगळ्यांनी घेतलां आमी घेत सगळ्यांनी घेतलां बरें बरें खंयच्याय टायमार वचूं येता शेनवार आयतार बी ना अच्छा बरें बरें बरें